हर मां हाणे किम वयमि गांमणे में पर हुते हालु जेको उन शिक्षा मंत्रीअ खां मिलियो मां त चयुमि शिक्षा बराबरु हले थी पई त पर शिक्षा त बराबरु हले कोन थी पई वियो वियमि हॉस्पिटल में बि पेशाब पाणी जो व्यवस्था न बराबरु नर्सूं बराबरु दवाऊं वग़ैरह ॾियनि ई कोन लाइन में बीहारे छॾनि कलाकु कलाकु पर वरी यार कजे छा हुन त कुझु पाणे ई वरी ॿिए हंधु वियासे हुते ॿिए हंधु बि हीअं हिसाबु किताबु लॻो की बई नाहे त श गांमनि में त बिल्कुलु सभु इअं लॻो पियो आहे न व्यवस्था पाणीअ जी आहे न छाहे पर हाणे ॿिए हंधु वरी ॾिसऊं त थोरो गांमनि में वरी बि थोरी सुठो सुठो हली रहियो आहे याने जिते पेशाब पाणी बि व्यवस्था बि सई आहे हॉस्पिटल में सुठियूं सुठियूं सुविधा ॾियनि था पिया हाणे कॉलेज वग़ैरह सुठी खुली विया आहिनि यानी स्कूलनि जी बि सुविधा सुठी आहे हा मूंखे ॾिसण में अचे थो की गांमणनि में बि मज़ा अची रही आहे हाणे